पेट्रल बानायनायनि बिथिङाव आं फंनैसो खोथा बुंनो नागिरदों पेट्रल बानायनायनि बिथिंखौ लानानै औ नंगौ जोंहा माखासे खहा सहायनांगौ जायो पेट्रलनि दाम बांबा जोंहा गारि मटर सालायनो असुबिदा जायो दिगदार जायो मानोना पेट्रलखौ जोङो दैलि बाहायो पेट्रेल बाहायनायखौ लानानै गोदो सरकारा एसे दामखौ खमायना होयोब्ला मोजां जागौ मानोना सिगां पेट्रलनि बेसेना डाइनजि लिटारमोन ओमफ्राय दा बुंनो थाङोब्ला गुजिस्नि जाबाय पार लिटार इन्डेन पेट्रलआ दा पेट्रल बारायनायनि बिथिङाव सरकारा माबा मोनसे राहा लायोबा मोजां जागौ आङो बेखौनो बुंनो सान्दों औ नंगौ बियो सैथो पेट्रला पेट्रलनि खामनाय जेनाखि उखुन्दै बियो आबहावाखौ गुबुंले खालामो गारि मटर खारनायजो लोगोसे बिनि जेनाखि उखुन्दै बे उखुन्दैनिफ्राय गेस ओंखारो आरो बेजों जोंनि आबहावाया गाज्रि जायो बेखायनो जों हायोब्ला जों खमायनो नाजानांगौ गारि मटर सालायनायखौ जेन'ब्ला बुंनो थाङोबा जुदि नोंहा खाथियावनो थांदोंब्ला नों बेहाय गारि मटर लाङालासिनो नोङो आइथिंजों थांनांगौ बेजों थाबायनानै थानांगौ बेजों लोगोसे नोङो आबाहाखौबो नोङो गुबुंले जानायनिफ्रय रैखा होनो हायो आरो बेजों लोगोसे नोङो गावनि पेट्रलखौबो सेभ खालामनानै दोननो हायो जों गारि मटरखौ बाहायोब्ला सांग्रां जानाया मोजां जानला मोनला बिदि सालायनो नाङा जेनेबा नाङै समाव ओरैनो सालायगारथिंनो नाङा बेजों आबहावायाबो गुबुंले जायो बेजों लोगोसे जिब जुनार मानसि बेफोरबो हां लानायाव खहा मोनो बेजों लोगोसे बुहुमनि थासारि जेनाखि स्मक पलिउचन स्मक पलिउचनाबो बारायो बेजों बायदि रोखोम जेंना सोमजियो जेर'खम आबहावा आबहावा गाज्रि जानाय बोथोरनि दुंनाय ग्लबेल वारमिं जायखौ नाखि बुङो बेफोर गासिबो आबहावा गाज्रिनियाव आबहावा गाज्रि जानायाव गोलैजोबो बेनिखायनो जों जेसे हायो लिमिटआव सालायनांगौ बांद्राय नाङा फाङा गारि मटरखौ जोङो बाहायनो नाङा बेखौ बुंनानै आं आंनि बिबुंथिखौ बावनो फोजोबबाय गोजोन्थों